हलो क्या आप स्वेग्गी से बात कर रहे हैं जी सर मैं संजीव श्रीवास्तव बोल रहा हूँ मैंने हाल ही में आपके रेस्टोरेंट से भोजन आर्डर किया है या आप जमुना होटल से ही बात तो कर रहे होंगे सर जी मैं आपकी ऐसे रेस्टोरेंट से जमुना से बार बार खाना मांगता रहता हूँ और मैंने कई बार मंगाया भी है तो आपके मलिक को मेरी पसंदीदा आइटम का पता है मैं ज़्यादातर मटर पनीर का ऑर्डर देता हूँ और उसके साथ थोड़ा सलाद तो मुझे मेरा ये आर्डर है ये कंफर्म कर लो मुझे मंगवाना है जी और आप अपने रेस्टोरेंट के ओनर को भी बता सकते हैं कि संजीव जी ने ये आर्डर मंगाया है और इसमें आप थोड़ी सब्जी पनीर का ज़्यादा डालना और उसके साथ सलाद भी डालना और थोड़े बहुत खीरे भी डाल देना अच्छे से और मेरे जो एड्रेस डला हुआ है इस पे हम जल्दी से डिलीवर करा दो क्योंकि मुझे जल्दी है थोड़ा खाने के लिए भूख भी लगा है तो आपसे निवेदन है कि मेरे जो एड्रेस है उस पे आप जल्दी खाना डिलीवर करा दो